जोंनि ओनसोलाव दावबायनो दावबायनायनि रोखोमथायाव माखासे बिथिंफ्राव फोसाबनांगौ दङ जेरै बिरखं बिरखं गाथोन गैया बिरखं गाथोनफोरखौ जोङो फोसाब नांगौ फोसाब नांगौ दङ बे आरो बास बासफोरबा पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट बेफोरो नोगोर नोगोर ओनसोलावल' दङ माने नोगोरनिफ्राय एसे गोजानाव थांबाथाय थांनांगौ जायोब्ला बहुथ खस्थ जायो आरो जेरै जोंनि ओनसोलफोराव मानि दावबायनो थाखाय दिब्लायबिल थाबाय दिहिरबिल थाबाय रायमना नेशनेल पार्क थाबाय सरलपारा थाबाय बेफोर जायगाफोराव थाङोबा मानि गाव गाबागाव मानि निजा गारि लानानैसो थांनांगौ जायो दा बैफोर बादिआव बहुथ एसे खस्थ' जायो आरो माने गोसो जाब्लानो थांनोहाला गोसो जाब्लनो सोरबा लिंब्लाबो थांब्रबनो हाला बेयाव रांनिबो प्रब्लेम जायो मानि बयहाबोथ' गाव गाबागाव गारि थाजोबा बिफोरनि थाखायबो पाब्लिक ट्रेन्सपर्टफोर फोसाब नांगौआ गोबां दङ आरो बेफोराव जेरै आरो बुंनो थाङोबा लामा बे रायमना नेशनेल पार्क लामाफोरा इसिबां मानि थिग नङा दा बेफोरखौ फोसाबनांगौ दं आरो